मेरे जीवन की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि मेरा सपना था मैं बड़े होकर कोई अपना व्यवसाय करूँ पर मेरे बड़े होने पर मेरे माता पिता जी ने मेरी शादी कर दी और मेरा सपना अधूरा रह गया पर मेरे मन में ये ललक अभी भी थी कि मैं अपना खुद का व्यवसाय खोलूं मैंने अपने ससुराल में ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली तथा धीरे धीरे कर वो बड़ी हो गई अब वह दुकान इतनी बड़ी है कि उसमें मैं बहुत सारे काम करने के लिए वर्कर का उपयोग करती हूँ तथा अपने साथ साथ दूसरों को भी उसमें काम करने का मौका देती हूँ मेरी दुकान इतनी बड़ी हैं कि हर प्रकार की किराने का सामान हमारी दुकान में मिलता है हमारे गाँव के लोग को हमारे दुकान के से ही सारा सामान मिल जाता है और उन्हें शहर की मार्किट में सामान खरीदने नही जाना पड़ता